इक बारी में केह् कीता के इक बड़ी अच्छा कवितडू लिखेआ हा ओह् जेह्ड़ा मेरे बास्तै बड़ा मुश्कल गल्ल ही पर में लिखेआ ओह् इक मेरा फेवरट कवि हे जेह्ड़े साढ़े मश्हूर कवि सुमित्रानंद पंत होंदे उप्पर अहें लिखी ही में उसी में डोगरी लैंग भाशा बिच्च बनाया हा ते ओह्दे उप्पर में बड़ा किश लिखेआ हा पर में उद्धरुआं उसी कम्म ओह्दे उप्पर में बड़ा कीता ऐ पर मेरा बड़ा फैवरट ऐ ओह् पर जेह्ड़े साढ़े लोकें गी ओह् पसंद थोह्ड़ा घट्ट आया ओह्दे कोला में थोह्ड़ा मिकी इ'यां थोह्ड़ा सदमा जन लग्गी गेआ उद्धरुं में उसी अपने दमाका बिच्चू कड्ढने च थोह्ड़ा टैम लग्गी गेआ पर में कड्ढी गेआ उसी ते एह् इक बड़ा बड्डा समाधान ठीक ऐ